घर में गार्डन बनाना सस्ता हैं या महंगा है ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता हैं अगर हम नॉर्मल पौधे जो गाँव में मिल जाते है पड़ोस में मोहल्ले में जैसे गेंदे के फूल चमेली के फूल अगर ऐसी कलम हम लगाएँ तो वो सस्ता पड़ सकता है लेकिन अगर हम इसको पूरा गार्डन की तरह अगर सजाना चाहे जैसे कि नये नये पौधे हमे मार्केट से नर्सरी से लाना पड़ता है खरीद कर अगर हम ऐसे पौधे लाएंगे तो उसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और पाइप लाइन पानी के लिए मोटर वगैरह लगाएंगे तो ये महंगा पड़ता है लेकिन अगर हम थोड़े ऐसे ही पौधों लगा दें जो नॉर्मल सब जगह मिल जाते हैं तो वो गार्डन सस्ता हो जाता है